हीअं त सभु धर्मनि में पंहिंजे पंहिंजे स्वास्थ्य जी देखभाल लाइ बुधाईंदा आहिनि मगरि असां हिंदू धर्म में जेको आहे योगा ते वधीक ध्यानु ॾिनल आहे योगा करण सां शरीर में जामु तमामु फ़ाइदो थींदो आहे शरीर में जंहिंजो फ़ाइदो आहे नज़रु तेज़ु थियण योगा करण सां शुगर कंट्रोल थियणु ब्लड प्रेशर जेको आहे हू कंट्रोल थींदो आहे कहिड़ी बि स्थिति में दिमागु शांति रखण जी अनुभूति थींदी आहे हुन में कि तव्हां खे अगरि कोई बि कुझु बि तकलीफ़ आहे त तव्हां शांति दिमाग़ सां कीअं कमु करे सघो था हुन बारे में आहे तंहिंखां पोइ तव्हां खे हुन में स्वास्थ्य जेको आहे बीमारियुनि छा बुखार आहे सर्दी आहे या कोई बि बीमारी आहे हुनमें तव्हां खे योगा जो बि जामु फ़ाइदो मिलंदो आहे खंघु सर्दी